میری پسندیدہ صنف فکشن ہیں خاص طور پر ناولس مجھے ناولس اس لیے پسند ہیں کیونکہ ان میں مختلف کرداروں کی زندگیوں اور کہانیوں کو دریافت کرنے کا موقع ملتا ہے فکشن ہمیں مختلف دنیاؤں میں لے جا سکتا ہے اور ہمیں مختلف لوگوں کے تجربات احساسات اور مکشلات کو قریب سے سمجھنے کا موقع دیتا ہے اگر مجھے اپنی ساری زندگی صرف ایک صنف کی کتابیں پڑھنے کی اجازت ہو تو میں ناولس کا انتخاب کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ناولس میں ایک گہری کہانی دلچسپ کردار اور موضوعات ہوتے ہیں جو قاری کو متحیر کرتے ہیں اور انہیں مسلسل مشغول رکھتے ہیں ناولز میں اکثر زندگی کی بڑی سوالات اور موضوعات پر غور کیا جاتا ہے جیسے کہ محبت دوستی جنگ امن معاشرتی انصاف اور انصافی حقوق حلیہ دونوں میں میں نے جلد حسینی کی کتاب پڑھی ہے یہ ایک متاثر کن کہانی ہیں جو افغانستان کے دو خواتین مریم اور لیلیٰ کی زندگیوں پر مبنی ہے اس کتاب میں خواتین کی مشکلات ان کی حوصلے ان کے حوصلے شکنی اور ان کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے یہ کتاب نہ صرف دل کو چھو لینے والی ہے بلکہ اس میں افغانستان کی تاریخ اور ثقافت کی بھی جھلک ملتی ہے